جی جی آپ کی بات کارپینٹر سے ہو رہی ہے بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں

جی جی بن جائے گا بالکل جی آپ کے کچن کا سائز جان سکتا ہوں میں دس فٹ اچھا یہ ایل شیپ میں ہے یا سیدھا ہے اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے بن جائے گا جی تو اس میں مٹیرئل میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آپ کی لگ جائے گی آٹھ فٹ بائی چار فٹ کی تین تو پلائی لگے گی اور چھ لگ بھگ چار شیٹیں سن مائیکے کی اندر کی لگیں گی اور دو شیٹیں فرنٹ کی جو باہر لگیں گی ٹھیک اور اس میں بارہ ہینڈل لگیں گے آپ کے بارہ سے چودہ ہینڈل اور لگ بھگ چوبیس قبضے لگیں گے سافٹ کلوز والے جو آتے ہیں ٹھیک اور لگ بھگ اس میں لگیں گی چار درازیں جس میں آپ برتن رکھیں گے گیلے برتن پلیٹس وغیرہ وہ لگیں گی اس میں اور کام ہمارا ان شاء اللہ کوئی شکایت نہیں ملے گی بہت فرنیش کوالیٹی کا کام ہوگا ہمارا اور اس میں سوا انچ کے لگ بھگ آدھا کیلو پینچ لگیں گے اور پانچ کیلو فیویکول لگ جائے گا فیویکول مرین جی جی

اس میں کتنا خرچہ آ جائے گا جی لگ بھگ اسرا اسرار صاحب اس میں لگ بھگ آپ کا ستائیس ہزار روپے ہماری مزدوری ہوگی اس میں مٹیریئل آپ کا رہے گا جی جی جی ستائیس ہزار روپے کا ہی خرچہ آئے گا لیکن جو یہ کچن بن کے تیار ہوگا تو ان شاء اللہ بہت نایاب کچن بنے گا آپ کو یہ بہت نفاست بھرا کام ہوگا

اچھا نہیں نہیں اگر دیکھیے آپ کسی کی معرفت سے آئے ہیں تو اس میں آپ کو ہم جو ہے دو سے تین ہزار روپے کی رعایت ہو جائے گی آپ کو اس میں ٹھیک اس میں لگ بھگ آٹھ سے دس دن لگ جاتے ہیں موڈلر کچن تیار ہونے میں جی

جی جی ان شاء اللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں دو دو مزدور کام کریں گے لگاتار ایک تو میں رہوں گا وہاں پر اور ایک رہے گا ہمارا ہیلپر تو دو لوگ وہاں لگ کے کام کریں گے تو ان شاء اللہ آٹھ آٹھ دن تو مان کے ہی چلیے آپ اتنا تو ٹائم لگے گا اس میں جی جی ابھی دراصل میں جو ہے ایک فرنیچر بنا رہا ہوں کسی کا جس میں لگ بھگ ایک ہفتہ لگ جائے گا تو ہم اگلے ہفتے آپ سے ملاقات کرتے ہیں پھر آپ کا ان شاء اللہ کام کا آغاز کرتے ہیں جی جی ٹھیک ہے شکریہ صاحب ٹھیک ہے اوکے اچھا خدا حافظ